हमरा रूचि हमरा डांसमे आओर गाना गाबैमे रूचि छै किआकि हमर डांस आओर गानाके अपन सबसँ प्रिय मानै छियै ई खातिर की हम बचपन से ही करैत आओर देखैत एलिऐ हँ हमरा घरमे कोइ भी शादी विवाहके फंक्शनमे हम नाँच गाना करै छिऐ गीत गाबै छिऐ जेकि आओर वैसे भी हम फिल्मी गाना फिल्मी डांस भी करैमे रूचि रखै छिऐ